ते जियां मेरा कोला दा इक कव्शन पुच्छेआ गेआ ऐ हाउ बुड जू डिसक्राइव बाईकिंग एज ए पैशन टू पयूपल ते एह्दे में जबाव में देनां चाह्नां कि हर इक इंसान दा अपना इक पैशन होंदा ऐ जेह्ड़ा उसी करनां बड़ा पसंद होंदा ऐ जेह्ड़ा जेह्ड़ा बंदा अप्पैं मनैं कन्नै खुश होईयै करै ते बंदा बंदे गी अपनें मन दा संदोख होनां चाही दा ते बड़े सारे लोग होंदे नै जेह्ड़े आखदे होंदे नै किश बगीचे बगूचे बनांदे नै ते अध्दें होंदे नै उनेगी सब्जियां लानीं बड़ी पसंद होंदी ते अध्दे होंदे नै उनेंगी कताबां पढ़ना पसंद होंदियां नै ते कम्म करना पसंद होंदा ते मिगी में आखनां होनां किश लोग जेह्ड़े होंदे ना उनेंगी मोटरसैकल बाईकिंग करनी बड़ी पसंद होंदी मोटरसैकल चलाना बड़ा पसंद होंदा उनेंगी ते बड़े सारे लोग जेह्ड़ें होंदा ना ते ओह् केह् करदे नै अपनें दमाक गी ना जेह्ड़ी दमाक गी टैंशनां होंदियां न भुल्लनें आस्तै बड़ी सारी चीजां करदे नै ते एह् ते अपनी आपदा तरीका होंदा ऐ अपनें जेह्ड़े मंदें दुख होंदे नै जेह्ड़ा जो बी कुश होंदा ऐ ओह्दे कोला दा बाह्र जानें आस्ते इक चीज़ होंदी ऐ एह् ते बाईकिंग ते जेह्ड़े लोग करदे नै ओह् अपनें मन दी तसल्ली आस्तै करदे नै मन दी तसल्ली होनी चाही दी अपनी ठीक ऐ ते लोग दूर दूर दे टूर लांदे नै बाह्र दे साढ़ै अपनें इंडिया आंदा नै इंडिया शोड़ियै इंडिया दे अन्दर साढ़े जम्मू कश्मीर आंदे नै ते जम्मू कश्मीर तों होईयै लद्दाख जंदे नै ते मेन टूर जेह्ड़ा अट्रैशन आस्ते ते ओह् ऐ साढ़ा लद्दाख ते में आक्खनां चाह्नां कि लद्दाख जेह्ड़ी जगा ऐ ना ओह् मन जेह्ड़ा आखदे नै ना मन खुशकरी ओड़दी जेह्ड़ा इक बाईकर ऐ ना में सना दा पैह्लैं तुसेंगी कि ओह्दा सपनां होंदा इक की हां कि इकबार जिन्दगी च होर किश करचे ना करचे नौकरी लाच्चे ना लाच्चे इकबार लद्दाख राईड़ जरूर करचे ते हून तुस बड़े सारे दिखदे होने न कि बाह्र दे लोग टुरिस्ट लोग ओह् बड़े जेह्ड़े टुरिस्ट लोग नै बाह्र दे सओह् प्रदेसें आए दे होंदे जेह्ड़े ते ओह् मोटरसैकल लेईयै अपनें अपनें बाह्रों इंपोट कराईयै इत्थें आईये ते ओह् लद्दाख जा दे होंदे कैल्ली ओह् लद्दाख है गै ऐसी चीज़ ओह् बनी दी गै बाईकर आस्ते ऐ ते हाली बी साढ़े इत्थें जिसलै बिकरम चौंक होंने अस कदैं कदैं बिक्रम चौंक होईया जां नगरोटा होईया कुदे कुदे बी चली जाओ ते सारे नैशनल हाईवे गै जिसले जन्ने होने आं तां दिक्खनें होनें आं फार्नर दिखदे होंदे ऐ हैं लब्भना उत्थें जाईये फार्नर होंदे केंई अपनें इंडिया दे होंदे अलग अलग स्टेटें दे होंदे ते केंई लोग गड्डियां लेईयै बी जंदे नै ते केंई लोग मोटर सैकल लेईयै बी जंदे नै तं जंदे ते हैं ते बड़े ऐक्सिडैंट बी होंदे नै पर जेह्ड़ा अपनां पैशन ऐ ओह् लोग शड्डदे नी ऐं में बड़े सारें लोकें गी दिक्खेआ ऐ ओह् नौकरी शड्डी ओड़दे अपनें पैशन दे पिच्छें कैल्ली उनें अपनां मन जेह्ड़ा होंदा ना केंई लोग होंदे ना ओह् अपना मन गी बड़ा ओह् करदे नै आखदे नै ना मन नी मारनां चाही दा ते एह् एह् ही लोग होंदे जेह्ड़े अपनां मन नी मारदे निकली पौंदे बाह्र करदे मोटरसैकल स्टार्ट मोटरसैकल अपनां ते बुंम बुंम करियै निकली जंदे अपनें घर दे सनां ते मेरी मम्मी जेह्ड़ी ऐ ते ओह् बड़ी दुखी होंदी मेरे कोला जिसले में आखदे दिक्खो हां पैट्रोल पाई पाई इयां फूकी औंदा पता नी कुत्थें कुत्थें घूमदा रौंह्दा आवारागर्दियां करदा रौंह्दा महां आवारागर्दियां नी करनां होना अपने मन गी शांत करनां होनां कि जेह्ड़ी अज्ज दी लाईफ ऐ ना में सनां तुसेंगी की में आप्पैं कालेज़ दा स्टुडैंट आं ते तुसेंगी पता गै ऐ अज्ज कल दी जेह्ड़ी पढ़ाई ऐ ओह् कोई सौक्खी नी ऐ ओह् बड़ी मुश्किल ऐ पैह्ले जमाने दे लोग जेह्ड़े जोंदे हे उनें ते पता गै ऐ कियां नौकरियां थ्होई गेदियां ते साह्नू बड़ी टैंशन ऐ ते में जादा मतलव टैंशन ते में आक्खां कि मुड़ें गी जादा टैंशन होंदी ऐ इकघर आह्लें दा प्रैशर के नौकरी लैओ नौकरी लैओ पढ़ो एह् करो ओह् करो इयां करो उआं करो उत्थें जाईयै कालेज़ कालेज़ जाओ ते कालेज़ पढ़ाई दी टैंशन उप्परों दा इन्नियां इन्नियां पालिसियां आई गेईयां ते इन्नियां इन्नियां टैेंशन कंपिटिशन उसी सारे गी टैंशन जेह्ड़ी ऐ ना ओह् बंदी इक झेली नी सकदा ते जिसी आखदे न ना मिडियम आफ अस्केप जेह्ड़ा अपनें मन गी शांत करदे आस्ते जेह्ड़ी टैंशन है ना ओह्दे चों बाह्र निकलनें आस्ते ते ओह् बंदा ओह् उसी पैशन आखदे नै जेह्ड़ा बंदा मन तो खुश होईयै करै तेमन तो खुश होईयै करदा ना जेह्ड़ा बंदा ओह्दे कन्नै ना ओह्दा खून बददा ऐ खून बधदा ना ते बंदा खुश रौंह्दा खुशी खूत ते सब कुश चंगा होंदा ते चंगा होनें दे कन्ने ते खुश रे बंदा ते ओह्दे घर आह्ले बी खुश घर आह्ले खुश ते सारे किश खुश बंदे गी होर केह् चाही दा ते बस इक ऐ बंदे गी घर चलानां होंदा ऐ ते पैसा पूसा कमाना होंदा ते केह् करना ते मिगी में सनाना तुसेंगी मेरी जेह्ड़ी मोटर सैकल ऐ डेड़ सौ सी सी ऐ इयां दिक्खन लग्गी सुप्पर बाइक इयां पर केह् आक्खनां इयां है लगदी ते सुप्पर बाईक ई ऐ केह् आक्खनां ओह्दे बास्ते तं बड़े लोग मतलव मेरी बाईक दी बड़ा तारीफ करदे नै लोग मिगी बड़ा चंगा लगदा जिसलै में बाईक गी आनना ऐं कालेज़ ते कालेज़ आईयै दिक्खनां होनां बड़े सारे लोग मेरी मोटरसैकल बाईकै नै फोटो खिच्चा दे होंदे मोें महैं पता नी केह्ड़ी ऐ बाईक मेरी बाईक होई गेई केह् होई गेई सारे लोग फोटोआं खिच्चदे रौंह्दे पूरा टाईम ते दिखदा होंनां ते तां ना ना लगदी नी डोढ़ सौ सी सी बाईक डेढ़ सौ सी सी है ते निक्का विरियंट ऐ पर में एह्दै कन्नै टूर बड़े लाए दे नै ते गर्म ते होई जंदी ऐ ते मेरी एह् पैह्ली बाईक ऐ जेह्दे पर में सिक्खी दी ऐ ते ओह् ई में चला ना ते एह् हून होई गेदी छे साल पुरानी ऐ नमीं लैत्ती ही ते छे साल पुरानी होई गेदी ते कम्म बी कम्म करानां पौंदा जे चीज़ बनाई दी ऐ चीज़ खरीदी दी ऐ ते कम्म ते करानां गै पौनां जे ते ओह्दा ते कम्म करानां गै पौनां तो कन्नै ओह् परानी होई दी ऐ पर सर्विस कराओ जिसले ते खचोंदी बड़ी ऐ में बी आंदा पर पूरे प्रापर राईड़िंग गेर लाईयै हत्थें गल्वस गोड्डें गी नी पैड़ जेह्ड़े होंदे नै सेफटी आह्ले गाड जेह्ड़े होंदे नै ओह् लाईयै फुल्ल जूते शूते लाईयै अपनें पैंट आळऊ़ पुंट जीन जून लाईयै तं हैल्मट हुलमट पाईये सारा किश निकलना होनां ते हैल्मट ते बड़ी जरूरी ऐ ते उआं में दिक्खनां होनां जा दे होंदे लोग इयां ट्रैफिक सिगनल आह्लें बुध्दू बना दे होंदे टेपां लाई दियां होंदियां उत्थें नंबर पलेटैं उप्पर ते ओह् कोई चंगा तोड़ी ऐ तुंदे आस्तै ई ऐ सारी सेफ्टी सूफ्टी तुसें अपनें आस्ते होनीं चाही दी एह् दिखमां जे हैल्मट लाई दी ऐ तां अपनी सेफ्टी ऐ हैना भगवान ना करे तुंदा ऐक्सिडैंट होई जाए ते हैल्मट जेह्ड़ी ऐ ओह् तुसेंगी बचागी जां तुसेंगी मारगी उनें बचाना ई ऐ ना जेह्ड़ी अपनी सेफ्टी ऐ अपनें हत्थें होंदी ऐ ते तुस आपैं संभालियै चलाई लैग्गेओ ते जेह्ड़ी मौत होंदी ऐ ओह् सनाईयै थोड़ी आंदी ऐ कि में आ दी आं ते बडियै रवेयो जां कुश करेओ ते अपनी सेफ्टी अपनें हत्थ होंदी ऐ ते चलानां बी एह् नी गाड़ गूड़ पाई ले ते ध्यान दित्ता नी जियां मन कीता उआं चलाई लेई जियां चलानी होंदी ऐ उआं चलानी होंदी ऐ ते ओह् केह् आखदे नै उसी में इयै आखनां चाह्नां कि जेह्ड़ी बाईक राईड़िंग ऐ नी एह् लोकें आस्तै इक पैशन ऐ इयां पैशन ऐ जियां आखदे ना पार्टनर लाईफ पार्टनर एह् ओह् ऐ में आखनां मेरी जेह्ड़ी बाईक ऐ ओह् मेरी लाईफ पार्टनर ऐ जिन्नै तोड़ी मेरा ब्याह् नी होंदा उन्नै तोड़ी एह् मेरी लाईफ पार्टनर होनीं ऐ ते दूर दूर तोड़ी घूमनें गी जाना ते शाम्मी रातीं जिसलै मन करै बरखा होआ दी धुप्प चढ़ी दी जियां जुआं उत्थें जाना ई जाना ते मज़े कन्नैं अपनें दोस्तें यारें कन्नै जिसलै दोस्तजार कन्नैं नी होंदे तां कल्ले करनें ते बाईक कन्ने कन्ने में ते घूमनां फिरनां शैल मज़े कन्नै जो मन कीता खाद्दा पीता मज़े कन्नै जेह्ड़ा एह् टाईम ऐ ना एह् में हून बीह् साल्लें दा ते जेह्ड़े में हाल्लोें करने ते जिसलै बाद च लग्गी नौकरी नूकरी ब्याह् ब्यूह होईया ते फिर कुत्थें इयां लब्भनें नज़ारे सब्भनें ते उसले लाड़ी लूड़ी गी लेईयै कुत्थें जाना ते होर में केह् कुश आक्खनां नी चांह्दा में बस एह् आक्खनां चाह्नां कि सारें लोकें गी अपनां अपनां इक पैशन होंदा ऐ ते उसी बरकरार रक्खनां चाही दा ते बाकी लोकें दी नी सुननी होंदी ऐ जियां लोग आखदे नै एह् दिक्खो हां पता नी केह् करा दे मोए दिक्खो हां एह् मोटर सैकल चला दे केह् करा दे आपूं अज्ज कल दे लोकें आपूं केह् होईजा किश लोग होंदे ना ट्रैफिक रूल ते मनदे नी ना लैन चेंज करी ओड़ी बिना इंडिकेटर दित्ते दे ते ओह् ऐक्सिडैंट होई जंदे ते तां फिर आखनां गल्ती तुंदी ऐ तुस तेज़ चला दे हे तुस इयां करा दे हे मारज़ मोटरसैकल बनाए दा तेज़ चलनें आस्तै ई बनाए दा ते ओह् एह् नी समझदे ते में बड़ी सारियां जनानियां बी दिक्खियां बुड्ढियां बी दिक्खियां जोआन दिक्खी दियां ओह् केह् करदे न कि जिसले दिक्खनां रोड़ खाल्ली होऐ उसले ना क्रास करनां जिसले जा दे होंदे उसले रोड़ दी बिच्च आईयै क्रास करनां असैं तां आक्खेआ जेह्ड़े बाईक राईडर न इनेंगी बदनाम करनां किश बाईक राईडर जेह्ड़े होंदे नै आपैं बदनाम करन लगे दे नै सारे बाईक राईडर समाज गी तेमें ओह्दे काफी खलाफ आं ते मिगी शैल बी नी लगदा कि एह् केह् करा दे नै ते बिल्कुल जेह्ड़ा ऐ ना बाईक राईडिंग समाज साढ़ा में आक्खनां होना सारे मेरे भैंन भ्राह् नै किश कुड़ियां बी करदियां नै बाईक राईडिंग ते ओह् मेरे आस्ते इक मसाल ऐ ते में दिक्खनां हेनां बड़ी सारी कुड़ियां हैन न साढ़ी भैनां ओह् बाईक राईड़ करदैं करदैं लद्दाख बी पुज्जी जंदियां नै ते मेरा जेह्ड़ा सपनां ऐ ओह् में इक ना इक दिन पूरा करनां ई करनां ऐं ताकि जेह्ड़ी मेरी इक जिन्दगी दा अपना मेरा सपना ऐ कि हां भाई इक लक्ष्य में करना हासिल करना ऐ मुकाम इक पुज्जना ते ओह् मुकाम लद्दाख ते में लद्दाख जाना ऐ ओह् बी अपनें मोटर सैकल पर जारें दोस्तें कन्नै मज़े करदे कन्नै ते पर पूरी सेफ्टी कन्नै ते सारा किश ध्यान कन्नैं करनां पैसा किट्ठा करनां पैह्नें नौकरी नूकरी लैनी ते ओह्दे बाद च शुट्टियां लेईयै जाना ते फुल्ल मज़े कन्नै ते एह्दे कन्नै में समाप्त करनां ते धन्यवाद